कौनसे फ्लेवर की है अरे चॉकलेट फ्लेवर है कि ऑरेंज फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर कैसे दिए और ऑरेंज फ्लेवर

अरे हमारे बच्चे रो रहें हैं चार पाँच बच्चे हैं एक साथ लगा के दे दीजिए अरे ये ही चार पाँच चाहिए और अरे जितने अरे जितने बच्चे हैं उतने ही तो लेंगे अरे तो हम ज़्यादा ले कर क्या करेंगे आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर दे दीजिए चार पाँच बच्चे हैं तो हम दस पंद्रह ले के क्या करेंगे हाँ

अरे विक्रम अभी बच्चे चम चम्मच नहीं देंगे तो बच्चे ऊपर गिरा लेंगे ठीक है दें दे दीजिए हाँ ऐसा दीजिए के बच्चे रोज़ रोज़ पैसा ख़र्च कराते रहें ठीक है चलिए दे दीजिए तीन दे दीजिए अरे हम तो पाँच ही बोले थे हमारे पास पाँच बच्चे हैं तो हम पाँच ही ना लेंगे तीन ये दे दीजिए दो बच्चे अरे बच्चे आए हुए हैं तो अब पैंतालीस रुपये का दे रहें हैं वैसे बच्चों को बांटते रहेंगे तो तो हमारा दो चार सौ रुपये ख़र्च हो जाएगा